हीअं त गुजरात जा माण्हूं घणाई खेल खेलंदा आहिनि पर सभिनी खां वधीक हुजे त उहा ए भेट बाल जंहिंखे ॾिसु जंहिंजे घर में ॾिसु सभु ॿार बस इहा ई ॻाल्हि आहे हलु बेट बाल खणु त घली में हली रमूं अरे इहा छा गाल्हि थी हिक खेॾ खे थोरी अपनाइणो आहे एतिरा वॾा खेल आहिनि ॿिया बि त खेॾूं न छो तव्हां खे नथो अचे त पुछो तव्हांजी ममी पपा खां भाउ भेण खां अमा बाबा खां उहा छा खेॾ खेॾंदा हुआ उन्हनि जे समय में उहा बि त रमंदा हुआ नी पंहिंजी संस्कृती खे बि त अॻियां वधायो उहा खेल बि त मज़ेदार आहिनि नी उहे खेल बि त अहिड़ा आहिन नी के जंहिंजा ॿारनि जी कसरत थिए छो ॿारनि जी कसरत थिए थी हुननि खे बुख सुठी लॻे थी बुख सुठी लॻंदी तॾहिं त सुठी तरह खाई सघंदा ऐं जो व्यवस्थित खाईंदा सुठी तरीक़े सां खाईंदा त उन्हनि जे शरीर खे जो बि सुठो लॻंदो ऐं उन्हनि जी ताकत वधंदी त हेड़ा खेल बि त खेलणु सेखारियो न पंहिंजे ॿारनि खे ऐं जीअं संस्कृती आहे त सरकार बि मदद ती करे उहा बि सभनीनि खे पंहिंजी संस्कृती अॻियां वधण लाइ प्रोत्साहित थी करे ऐं उन्हनि मां बि प्रेरणा खणूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे समय जा पंहिंजी संस्कृती जा खेॾ बि सेखारियो